मेरे को गाना गाने का स्टाइल मेरे को मैं अरिजीत सिंह का कॉपी करता हूँ और उनके गाना गाने का स्टाइल ही कुछ अलग है वो जिस प्रकार से माइक को पकड़ते है और जिस प्रकार गिटार को पकड़ के गाना गाते हैं उनके गिटार बजाने की वजह से इतना ज्यादे भीड़ लग जाती है लोग उनके आवाज को इतना ज्यादे पसंद करते हैं मैं उनकी आवाज को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं खुद उनको कॉपी करता हूँ मैं गाना गाने जाता हूँ तो ख़ुद उनकी तरह माइक पकड़ता हूँ गिटार ले कर गाना गाता हूँ जिससे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं मेरा नाम भी अरिजीत सिंह टू रख दिया लोगों ने और जिससे मेरे को बहुत खुशी मिलता है और अरजीत सिंग को कॉपी करता हूँ मैं वो जिस प्रकार से अपने हेयर स्टाइल को रखते हैं जैसे वो गाना गाते हैं बीच बीच में वो लंबी लंबी गाने को बहुत देरी देरी तक गाते हैं बहुत देरी देरी टाइम तक गाते हैं मेरी भोजपुरी सिंगर में मैं पवन सिंह को भी बहुत पसंद करता हूँ वो गाना गाते गाते बीच में बहुत सारे डायलॉग मारते हैं जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जैसे उनमें से प्रसिद्ध डायलॉग ये है झमकौला से होई और बहुत सारे डायलॉग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो गाना गाते हैं तो बीच बहुत सारे भी मारते रहते हैं जिससे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुशी मन से उनका गाना सुनते हैं भोजपुरी सिंगर इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम चलता है पवन सिंह का और मैं तो अरिजित सिंह को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि वो उनके गाने गाने का तरीका हीं कुछ अलग है और वो जहाँ गाना गाने जाते हैं लोग की भीड़ बहुत ज्यादे लग जाती है सुनने के लिए बहुत बेताब हो जाते हैं उनके गाने को उनके गाने जितने भी आयें हैं अब तक बहुत हिट सॉन्ग रहें हैं और बहुत लोगो को पसंद आये हैं और मेरे को उनकी उनकी भास सैली में बहुत बहुत मेरे को अच्छी लगती है उनकी भाषा शैली में जैसे जब उनकी भाषा शैली है वो जब गाना गाते हैं तो बीच में वो जो लंबी लंबी सुनने को बहुत सुकून मिलता है उनकी सुनने के बाद उनकी संगीत शैली को सुनने के बाद बहुत सुकून मिलता है मेरे को और बहुत अच्छा लगता है मेरे को लोगो को भी लगता ही होगा मेरे को जहाँ तक लगता है इससे वो लोग बहुत पागल रहते हैं बहुत बेताब रहते हैं उनके गानों को सुनने के लिए उनके यहाँ ना गाने का तरीका ही कुछ अलग है वो गिटार बजा के और माइक को हाथ में पकड़ के गाना गाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं अपने गानों से और उनके गाना सुनने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते हैं उनके रोड सो को देखने के लिए जिससे वो बहुत ज्यादे प्रसन्न होते हैं और मेरा पसंदीदा स्टाइल मैं उन्हीं का कॉपी करता हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना गाना और मैं भी उन्हीं की तरह गाने की जहाँ तक है कि है कि कोशिश करता हूँ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यही कि लोग मेरे को उनके नाम से बुलाते हैं और बहोत मेरे को बहुत गर्व प्राप्त होता है कि चलो मेरे को मैं गाना गाता हूँ तो किसी को तो खुशी मिलती है मेरे गाने से मेरे किसी को तो अछा लगता है मेरे गाना और भी बहुत सारे चीज हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं उनके जैसे उनके चलने का स्टाइल जैसे वॉक करके गाना गाते हैं जैसे गिटार बजाते हैं लोगो के बीच बहुत सारे चिल्लाते हैं लोग उनको गानों को सुन के बहुत तारीफ करते हैं वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है